जोंना गामियानो मोजां अमा दाउ लानोबो मोनो जेबो लानो मोनो अमा फिसिनो मोनो मोसौ फिसिनो मोनो दाउ फिसिनो मोनो माइ गायो खोथिया फुयो जोङो जों गामिखौ मोजां मोनो थांनानै थानो जोंना बेनो जों गामियाव थाग्रा नालाय जों टाउन सोहोरखौ बारा मोजां मोना जों जाम्बि मानसियाथ' बेहाय थाहैनो हाया जोंना गामियानो गायनांगौ फुनांगौ जों बेखौनो मोजां मोनो मोसौ मोसा अमा दाउ लानानै जों रायजो जायो बेखौनो मोजां मोनो जों जोंना बिफां लाइफां साया सायख्लुम थानोबो मोजां जोंहा बेखौनो मोजां मोनो जोंनि गामिनि बर'नि गामिखौ जोंहा टाउनावबो जों थानोबो जों बायदिया जाया जाहैबाय मालाय साख्रि आवलाफोर गोरों गोरा थाथों जोंहा अमा दाउ फिसिनानैनो गामियाव थानांगौ गामिखौ मोजां खालामलांनांगौ जोंना बेनोसै आरो खस्थ' मस्थ' गामियाव थानानै रायजो जायोबा जों मोजां जेबो लानानै फिसिनानैबो मोनजायो फेदेरनानै मोसौ फाननानै मोनो अमा दाउ फाननानै मोनजायो फिसिनांगौ फोलावनांगौ

आंबो बिदिखौनो फेदेरनानै फोलावनानै जायो उन्दैफोर सानै दं बेजोंनो बेखौनो फेदेरनानै फोलावनानै जासाबो